अज्ज साढ़े घर मैह्मान आए दे हे में सोचेआ कि अज्ज किश नमकीन बनावां फिर में फिर में मिट्ठा बनाया किश मिट्ठा में जलेबियां बनाइयां उ'नें खाद्धियां उ'नेंई बड़ा सोआद लग्गेआ उ'नेंई बड़ा सोआद लग्गेआ उ'नें उ'नें किश घरें आस्तै ओह्दी बड़ी तारीफ होई उ'नें आखेआ किश घरै विस्तै असेंई बड़ियां सोआद लग्गियां उ'नें आखेआ कि असेंई फ्ही दबारा बनाई असेंई फ्ही भेजेओ कोई आए दा होऐ असेंई कुसै खाद्धी दियां होन कुसै चीज खाद्धी दी होऐ असेंई बड़ी खुशी होंदी शैल लग्गै ओह् बी खुशी होंदी